मां तव्हांजे शहर में आई आहियां मूंखे पंहिंजो जेको पैन कार्ड आहे उहो अपडेट करण जी ज़रूरत आहे मूं वटि सभु दस्तावेज़ मौजूदु आहिनि मां चाहियां थी त मां पंहिंजे सभिनी तफ़सीलुनि खे अपडेत कयां मां तव्हां खे निवेदन थी कयां त इन्हनि खे तब्दील करण में मूंखे पंहिंजा जेके बि दस्तावेज़ आहिनि उहे मां तव्हांखे मुहैया कराए ॾियां ऐं मूंखे उहो खे सॼो बदलाव करे ॾियो